भईया हमें यमुना पुल जाना है

भईया अभी अभी चलना है

दो सवारी है हाँ भईया क्या कहते हैं दो सवारी है कितना लोगे पैसा दो सवारी है हम लोग यमुना पुल हाँ कितना भईया अठारह सौ ठीक है अरे भईया इतने पास में है और इतना लगेगा अरे भईया कुछ रिस्पांस करो कम करो अरे यही तो है अपना यही तो है अपना यमुना पुल तो कौन सा दूर है बताइए

हाँ दो सवारी हैं और बाकी जो भाड़ा मिलेगा आप ले लेना कौन सा है जो रुकवाके लेंगे हमारा जो बनेगा वो तो दे देंगे फिलहाल जो है और फिर हम अपनी तरफ से भाई कह सकते हैं वहाँ का जो किराया होगा न्यूनतम हम उतना देना चाह रहे हैं आप हम आप अठारह सौ कह रहे हैं हम अठारह सौ नहीं दे पाएँगे ना दोनों बंदों को मिला के पाँच सौ देंगे अब कुछ अच्छा तो सौ ले लो सौ पचास और ले लो

सौ पचास में नहीं होगा कहाँ से बनेगा जो ये पास में तो जाना ही है चलो पाँच सौ ले लो और क्या

भईया अब क्या कहते हैं टाइम क्या हो रहा है बस कुछ नास्ता वास्ता करते हैं उसके बाद निकल लेते हैं आओ आपको भी हम्म कितने हैं तो चलो नास्ता हो गया चलो फिर चलते हैं अच्छा हाँ ठीक है चलो बैठो